नमस्कार कहिऔ की सब करै छियै हाल चाल ठीक हइ कहिऔ तब किए फोन केलिअनि किछु आहाँके कोनो गहना लैके हइ तऽ कहिऔ की सब लेबै गहनामे ई आर सोनारके दोकान छै तऽ सबकिछु मिल जाएत आहाँकेँ की लेबै आहाँ ठीक छै आहाँ आहाँकेँ हार लैके ह इ कङ्गन लैके हइ ठीक छै इहाँ तऽ अखन सोना आहाँके पचपनके भरि अछि होलमार्कके ठीक छै होलमार्क सोनापर अहाँके होलमार्कके सोना लेबै तऽ ओहिपर अहाँकेँ जहिआ अहाँ बेचबै तहिआ अहाँकेॅं बस अथी कटत मजदूरी आओर अहाँकेँ बट्टा आर नहि कटत ओहिमे बुझलियै हँ तऽ अहाँ आबिकऽ हमरा दोकान पर ओकर बाद अहाँ हमरा सऽ गप्प करू अभी पचपनके भरि छै आओर किछु नहि लेबै ओ से हमरा कहाँ बुझल हइ कोनो काम करै छियै कोन काम नहि केकरो दैके छै की कोनोके विवाह सादी कऽ रहलियै हन बचिआ आरके अच्छा तऽ हुनके आर लय गहना लेबै ऊँ ठीक छै तऽ आबु आहाँकेँ दोकान पर अयबै नहि तऽ हमरा सऽ गप्प करू हम आहाँके सबकिछु बता देब ठीक छनि आओर सब कहिऔ ठीक छै कहिआ आबै छियै ठीक छै आहाँ ने हमरा दोकान पर आबु चारि चारि बजे आबु किएकि एना हम कनी खाना खाय लए घर चलि जायब ठीक छै नहि तऽ हमरा दोकान पर चारि बजे आबु ठीक छै हूँ एहिके बाद हम अहाँ से बात करै छी अहाँकेँ जे सब चाही ने हमरा दोकान पर सबटा समान उपलब्ध छै ठीक छै अहाँकेँ जे सब समान लैके रहत पायल भेलै बिछिआ भेलै या कान बला नाक बला टीका नथिआ अहाँके सबटा समान एतऽ मिल जाएत बुझलियै अगर आहाँ बर्तनो बासन लै लए चाहै छी तऽ ओहोके दोकान हमरा अपने छै बुझलियै अहाँ लऽ सकलियै हन ठीक छै आओरो कोनो समान हमरा ने दुकान सब छथिन तीन भैआरी मे आहाँकेँ अगर कोनो आओर चु आरो चीज सब जेना लयकेँ रहत तऽ अहाँकेँ हम दिलबा देब